हमे लोग यहाँपर गेले रहियै पूर्णियाँके मन्दिर सिटी मन्दिर जे यहाँ बहुत प्रसिद्ध मन्दिर छै वहाँपर बहुत मजा एलै सभदोस्तके साथ गेलियै वहाँ बहुत मस्ती करलियै पूजा करलियै धार्मिक स्थलपर वहाँ पेर नदी रहै पानीमे बैसलियै आओर खेलियै पिलियै बहुत दोस्त लोकके साथ बहुत मस्ती करलियै तऽ वहाँ हमरा बहुत बहुत लगलै आनन्द एलै वहाँपर वहाँपर कि बाते अलग छै सभ दोस्तके साथ जायमे वहाँपर बहुत शान्त माहौल रहैत छै मोन पूरा शान्त हो जाइत छै पूरा अन्दरसँ सन्तुष्ट लगैत छै वहाँपर जाके मतलब अन्दरसँ बहुत आनन्द होइत छै वहाँपर तऽ अपना मम्मीके साथ भी हम गेल रहियै कि पूजा करय लेल तऽ मम्मी भी बताबैत रहै कि बहुत अच्छा मन्दिर छै यहाँ आना चाहिए सभके साथ हमलोग सभ कोइ दोस्त लोग भी गेलियै गेलियै तऽ सभकोइ जा कऽ तऽ वहाँपर पता चललै कि वहाँपर बहुत अच्छा है सभकेँ जाना चाहिए पूर्णियाँमे सिटी मन्दिर काली मन्दिर पूजा करना चाही वहाँ बैठना चाहिए आनन्द लेना चाहिए बहुत सन्तुष्ट मिलैत छै अन्दरसँ वहाँ जाइ के कि मन्दिरमे कि आत्मा पूरा सन्तुष्ट तृप्त भऽ जाइत छै वहाँपर जा कऽ